गामियाव खिनाय जाब्लाथाय जोङो मा जागोन मा मागोन मोननानै उदै सानानै खिबा सफारि बिलाइफोरखौनो जानाय जायो आरो मायसुनद्रि रोदाखौ देनानै लोंनाय नुनो मोनो आरो जोङो दा थाव खम होनानै मसला खम होनानै ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो आरो आरो गेसजों जादों ना माजों जादों बेखौबो मिन्थियाना खिनाय जाबाथाय दा जोङो दक्टर देखायनो ना मानो जायो न'आव जुदि बेफोरबायदि खालामनानैबो हामथाराब्ला दक्ट'रनाव थांनाय जायो फास्तावनो हमिअखौ थेस्त खालामग्रोनाय जायो हमिअनाव लांनानै जुदि मुलि जानानै हामाबा एल'पेथिकखौ बाहायनाय जायो आरो एल'पिथिका खरा नालाय बेखायनो हमिअवाव फास्त देखायग्रोनाय जायो दा एल'पिथिक जानानै जुदि मोजां मोनाबा दक्ट'रनाव एदमित खालामनाय जायो आरो